टीवीअ में मुंहिंजो पसंदीदा शो आहे ये है चाहते जि जिनमें हिकड़ी छोकिरीअ काशवी जो रोल निभायो आहे काशवी नाले जो रोल निभायो आहे हुनमें हुनखे आईएएस ऑफिसर ठहिणो हुओ और हुन बखूबी सां पंहिंजो रोल जाम सुठी तरह निभायो आहे जंहिंमें हुनखे आईएएस ऑफिसर ठहिण जे लाइ जाम महिनतु करणी पई और हुन महिनतु करे पंहिंजो मुक़ामु हासिल कयो और हिनजे मुक़ामु हासिल करण सां हुनजा माइटि बि ख़ुशि थी विया छोजे करे हुनखे माइटनि खे खपंदो हुओ छा उहो शो उहो आईएएस ऑफिसर

और पंहिंजे मुक़ाम खे हासिल करे इहा महिनतु सभिनी खे करणु खपे पंहिंजे मुक़ाम खे हासिलु करण जे लाइ हिन करे मूंखे उहो शो जाम वणंदो आहे पंहिंजी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशन खे हमेशह अलॻि अलॻि रखणु खपे जंहिंमें की हुन काशवी रखियो आहे